हम अपने घर में काम करते हुए अपना मनोरंजन कैसे करते हैं हम अपने घर मे काम काम भी करते है म्यूज़िक भी चलाते हैं और उस में जो भी सुनना होता है वो लगा लगाते हैं जैसे भजन है कीर्तन है म्यूज़िक है और क्या लो लोकगीत भी सुनते है और फिल्मी भी सुनते फिल्मी भी देखते हैं और ना जो भी कुछ भी काम करो या खाना पकाना या अपने घर का बर्तन या झाड़ू जो भी करना है उस में ना संगीत भी है मतलब म्यूज़िक वग़ैरह अच्छा से अच्छा अच्छा गाना सुनते हैं जिससे कि हम हमारा मन भी लगा रहे और हमारा घर का काम भी होता रहे